हमरा इलाकामे तारा माताके एक प्रसिद्ध मन्दिर छलै यहाँपर बहुत दूर दूरसँ एनी देश दुनियासँ श्रद्धालु सब पूजापाठ करैलए आबै छलै ई मन्दिर एनी बहुत प्राचीन मन्दिर छलै यहाँपर एनी हर दुर्गापूजामे एनी दसो दिन माँके पूजा आराधना होइ छै आओर बहुत भीड़ होइ छै एनी यहाँपर एनी यहाँके विधि बेबस्था बहुत अच्छा छलै आओर ई मन्दिर एहन ट्रस्टके अन्दर चलि गेल छै बिहार सरकारके अन्तर्गत ई मन्दिर छलै आओर यहाँके विधि बेबस्था बहुत बढ़िआँ छलै एनी यहाँपर पार्किंगके बेबस्था छलै छलै आओर माँ तारा एनी भगवान मैया पारवतीके एक रूप छलै